आइजोफोर होनोबा जेनेबा आजिखालि जों आइजोफोरनियाव हाय गोबां रोखोमनि माबाफोर जेंनाफोर सोमजियो जोंनि ओनसोलफोरावहाय जेरै जों माबा हिनजाव जानायखाय जेनोबा जोंनि नखरनिफ्रायबो समाजनिफ्रायबो गोबां फ्रेसार मोनो जोङो जेनोबा माबा एसे फरायनाय जोबबानो जेनोबा बैसो जाबानो एसे फरायबानो हाबा जानांगौ मेन फ्रेब्लेमानो बेनो जाहैबाय जेनेबा समाजजोंबो नखरजोंबो फ्रेसार होजायो आरो आयजोफोरा जेनोबा थाब थाब हाबा जानांगौ एसे बैसो थानायावनो होननानै हाय बे जाहैबाय जोंनि समाजजों होजानाय मेन फ्रब्लेमफोर आरो ओमफ्राय इदिनो जों मिथिखायो जोंनि आइजोफोरनि थाखाय जोंनि माखासे जायगाफोरा सेफ नङा होननानै जेनोबा माबाफोराव हाय खना खनला जायगाफोराव हारसिं हाला बेरायनो हाया मानो हाया गोबां फ्रब्लेम फेस खालामो आरो आइजो हिसाबै जेनोबा जोंबो जायो मेरला जाखांबायबो ओमफ्राय खेनसे मोनसे इनसिदेन्थ जाखांबाय आरोना जोंजों हाय माबा कक्राझाराव थायो नालाय आङो बागानसालि होननाय गामियाव हाय जेनोबा उन्दुबाय थानाय समावनो दर नारनाय मानाय एफोर इनसिदेन्सफ्रा जाखांबाय आरो बिराथ नो ओमफ्राय गोबां खोनायो बे जायगायाव हाय बागानसालियाव जेनोबा ओमफ्राय बिदिनो गोबां बे सिख्लाफोर थाग्रा जायगा फोरावहाय इदिनो माबा सोरबा दर नारदोंनो मादोंनो होननानै गोबां माबा खोनाबाय थायो आरो बे जायगायाव हाय जायफोरा कक्राझाराव थायो बिसोरबो बयबो मोनथिखायो बे बागानसालिखौ हाय ओमफ्राय जों जोंबो खेनसे खेननै खेननैयानो जाखांबाय होनजायो खेनसे दर नारजाखांबाय जों उनदुबाय थानाय समावनो हरनि एखथा ना बिसिबांबायाव हाय आमफ्राय आरो खेनसेहायबो सासे सेंग्राया फैनानैहाय सानावनो आरोना बेथ' बे इनसिदेन्थआथ' सानावनो जादों माने जोंखौ नुनानै बिदिनो मासथारबेथ खालामदों आरो बे हौवाया फुंफोराव ओमफ्राय बेलासिफोरावबो थाबायनो बारा सेफ जाया बे बे गामिनि लामाफोराव हाय बे बागानसालि आव आरोना गोबां गाज्रि गाज्रि इनसिदेनथफोर खोनाबाय थायो आरो ओमफ्राय बिदिनो दा थांनाय बोसोरफोरनिफ्राय बारा खोनायाखै आरोना एसे माबा एकसन लाबाय खोमा ओंखायनो बारा खोनाला दाना ओमफ्राय इदिनो आंथ' सानना आइजो आरो हौवाफोरनि गेजेरावहाय दाबो फाराग दङ होनानै आं सानो जेनोबा माबा इखुयेलिथि होननाया बारा माबा जाथ'वाखै आरो अबेबा अबेबा खेत्रवाव हाय आं सानो आरो इदिनो आमफ्राय जेनोबा खायसे खायसेयाव जाबाय खिनथु बांसिन नाव जायाखै आरो जेनोबा इदिनो बे माबाफोरावनो गामि ओनसोलफोरावनो जायाखै होनजायो जेनोबा हाबा थाबनो हाबा जानांगौ मानांगौ एफोरो जेनोबा हौवाफेरनि फारसेथ' एफोर फ्रब्लेमा जाया ओमफ्राय हिनजावफोरा बांसिन बे फ्रेब्लेमखौ फेस खालामनांगौ जायो आरोना माबा जेनोबा एसे बैसो जाबानो थुइनथि फाइब इयर्स बारबानो हाबा जानांगौ मानांगौ एफोरो होननो आरो जेनोबा गामिनि मानसिफ्राबो नखरनि मानसिफ्राबो माबा फिसा हिनजावफोरखौ थाब हाबा बिलाइ होनांगौ हाबा होनांगौ होननानैहाय बेबादिनो फ्रब्लेम हिनजावफोरनियावहाय फ्रब्लेम जायो आरो गावनि माबा थांखिफोरखौ जेनोबा सिमांफोरखौ हाय माबाबाबो होसोनो हाया जेनोबा फुलफिल खालामनो हाया जायो बेयाव बिदि समावनो माने बिदि फर्स खालामजानायनि थाखायनो बेनो आरो